इहो त अलाही ज़रूरी विषय आहे ॿारनि लाइ स इंपोर्टेंट विषय आहे कि ॿारनि खे पतो लॻे कि लोन कीअं ज़रूरी आहे और लोन कीअं ज़रूरी आहे रिटन कीअं भरिबो आहे टेक्स जी एस टी कीअं लॻंदी आहे कि इहा ॾाढो इंपोर्टेंट विषय आहे और इन्हीअ खे प पढ़ाइणो खपे ज़रूरु हिनजे ॿार जे पूरी तरीक़े सां समुझ ॾियणी खपे कि लोन वठण सां केतिरो इंट्रेस्ट लॻे थो केतिरे टाइम पीरियड में केतिरा पैसा ॾियणा था पवनि केतिरो व्याज लॻे थो हुनखे सॼी जानकारी ॾियणी खपे कि टेक्स कहिड़ी कहिड़ी जॻए टेक्स लॻंदी आहे कि तव्हांखे पैसो आहे त टेक्स लॻंदी केतिरी टेक्स लॻंदी केतिरे ते छा लॻंदी रिटन तव्हांखे जमा करिणो पवंदो और तव्हांखे केतिरी टेक्स ते छूट सरकारि ॾे थी तव्हांखे उहा चीज जेकी आहे उहा पढ़ाइणु ज़रूरी आहे उहा ॾाढी इंपोर्टेंट विषय आहे इन्हीअ ते ॿारनि खे ॾाढो समुझाइणो खपे इन्हीअ चीज लाइ जेको ॾाढो ज़रूरी आहे